ہلو سر سر آپ پھول والے بول رہے ہیں سر مجھے جاسمین کا پھول چاہیے تھا پورے بکیٹ کے ساتھ تو کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے جی جی مجھے ایک ہی بکیٹ چاہیے تھا اس کے پرائس کیا ہیں دو ہزار دو ہزار تو سر بہت مہنگے ہو رہے ہیں آپ کچھ کم کر لیجیے سر جی اور تو مجھے گلاب کے چاہیے تھے گلاب کے پاس گلاب کے پھول ہیں آپ کے پاس ہاں جی گلاب کا جاسمین کا چاہیے تھا ایک بکٹ اور کچھ گلاب کے پھول رکھ دیتے سب ملا کے سر کتنے پرائس ہوں گے تو دس پیس کر دیجیے زر میں آن لائن پے کر دیتا ہوں سر اگر آپ آن لائن لے رہے ہیں تو میں آپ کو آن لائن پے کر سکتا ہوں سر آن لائن جی تو آن لائن میں آپ کو کر دوں یہ یہ سر میں شام تک آ جاؤں گا جی آپ اس کو اچھی طریقے سے پیک کر دیں تاکہ ادھر ادھر اور کوئی پودا دبنے نہ پائے جی ٹھیک ہے سر شام میں سر آٹھ بجے کے قریب تک میں آ جاؤں گا آپ کی دکان پہ آپ رہیں گے نا اس وقت ٹھیک ہے تو میں آٹھ بجے کے قریب آتا ہوں آپ کے پاس آپ اسے ریڈی رکھیے گا ٹھیک ہے سر دھنیہ واد